में अज्ज थोआढ़ी हट्टिया किश खाने गी नोआएआ पिज्जा नोएआ कोई स्पैशल चीज नोआई अदें थोआढ़ी हट्टिया थुआढ़ी हट्टिया इक ते टैमे सिर चीज नेईं पुज्जी दूआ जैलु पुज्जी ते ओह् बिंद सोआद नि ही फेट्ट भैड़ी ही साढ़े घर रिश्तेदार बी आए दे हे में उ'नें बी दित्ती थोह्ड़ी थोह्ड़ी ओह् आक्खा दे हे कि एह् कनेही चीज ऐ कि एह्दा बिंद सोआद नी ऐ इ'यां गै ऐ एह् अदें इयां गै

कुत्थां नोआई एह् तुसें ते एह् इयां बिंद सोआद बी नी ऐ कुत्थां नोआई तुसें ओह् पुच्छा दे हे मिकी कुसै दे मूंह् नी पौऐ जेह्की चीज ओह् देनी बी नेईं तुसें मेरे पैसे तुस बापस देउड़ो पता लग्गी गेआ अज्ज मिगी कि आ'ऊं परतियै नेईं नोआंग हून थोआढ़ी हट्टिया दा चीज किश पैह्ले पता होंदा मिकी एह् नेही चीज होनी में नोआनी नेही थोआढ़ी हट्टिया दा रिश्तेदारे सामनै मूंह् नी निकलदा एह् जेही चीज लेइयै बेस्ती होई गेई मेरी एह् जेही चीज कुसै अग्गें कि'यां टकानी बेस्ती होई जंदी में आखेआ कोई स्पैशल चीज होनी ढंगै दी होनी खाने आह्ली ओह् इन्नी ओह् आ'ऊं उनें गी खलान्नी आं में अल्ली उनें गी दित्ती नुहाड़े कोला नुहाड़े कोला में घरै दी रुट्टी बनाई दी होंदी ओह् फ्ही सोआद होंदी इयां थोआढ़ी हट्टिया दा ओह् मतलब इक ते पैसे नास कीते उप्परा शैल बी नेईं आई चीज बेस्ती होई गेई ओह् बी आक्खा दे हे केह् नोआएआ एह् तुसें